हैल्लो जी ते पढ़दा नेईं ऐ एह् महां पढ़दा नेईं ऐ पता नी इ'यां फिरदा रौंह्दा पढदा गै नेंई ऐ एह् इसी आंदा कुछ नी ऐ एह्दै स्कूल जाना हा पढ़दा गै नेईं ऐ एह् पढदा गै नी ऐ एह् बाह्र फिरदा रौंह्दा ई एह् एह् नी कुसै दै आक्खै लगदा आखदा नेंई पढ़नां नेंई पढ़दा ऐ एह् एह् नी पढ़दा ऐ जानां गै पौनां ऐ स्कूल फिरदा ऐ नेंई पढ़दा ऐ एह् नेंई आक्खै लगदा ऐ एह् अपनीं मन मर्जी करदा ई खाने पीने दी ऐश एह् फिरनें टुरनें गी ब्हादर ऐ चक्करें गी दोड़ी लो ते पढ़नें आस्तै ध्यान घट्ट ऐ पढ़नें आस्सै ध्यान घट्ट ऐ न्हाड़ा चक्करैं आस्तै ही माता बैष्णों रेही आया